हैल्लो भैया असैं वाशरूम दी फिटिंग करानी ही ते भैया किन्नी रेंज धोड़ी होई जागी अच्छा अच्छा भैया असें डीजल बगैरा बी लोआना हा ते फिर तुस दस्सूड़ओ असें सैंपल बगैरा फिर अस आप्पै दिक्खी लैगे नि तुस अपना ली आएओ भैया अस कटरा दा बोल्ला ने तुस वरुण चौक उठी आयो अच्छा अच्छा भैया कल आयो फ्ही तुस अस दिक्खी लैगे फिर कल कोई नि कोई ना कोई ना ठीक ऐ फिर